नयूं रचनात्मक वीचारनि जी खोज लाइ ऐं उन्हनि खे पंहिंजे कम जे माध्यम सां ॿुधाइण जी प्रक्रिया व्यक्तिगत आहे मुंहिंजी पेंटिंग में रचनात्मक वीचारनि जो स्रोत प्रकृति माण्हुनि जूं कहाणियूं इतिहास ऐं माण्हुनि जो पंहिंजो अनुभव आहे झूलेलाल जी पेंटिंग लाइ मां सिंधी संस्कृति ऐं धार्मिक ॻाल्हियुनि खां सिखंदी आहियां मां जॾहिं झूलेलाल जी लकीरक्षी ठाही तॾहिं मां ॾाढो ॾाढो सोचियो मां झूलेलाल जी तसवीर खे ॾाढो ॾिठो सिंधी संस्कृतिअ खे ॾाढो ॾिठो तॾहिं वञी करे मूंखे ख़बर पियो की झूलेलाल जी तसवीर में कहिड़ा रंग भरिणा आहिनि तॾहिं मां झूलेलाल जी तसवीर में सुनहरो रंग भरियो नीरो रंग भरियो ऐं मां ॾाढियूं किताबूं पढ़ंदी आहियां अॼुकल्ह जेके नॉर्मली अचनि था न ऑनलाइन मोबाइल में था अचनि मां ॾाढो पढ़ंदी आहियां ॾिसंदी आहियां पोइ वञी करे दिमाग़ में पहिरियों ई फोटो ठाहे छॾंदी आहियां पोइ पंहिंजी कलम सां फोटो ठाहींदी रहंदी आहियां ऐं मुंहिंजूं जो लकीरक्षूं थींदियूं आहिनि उहे पहिरीं सोचे सम्झी करे ठाहींदी आहियां ऐं मां पंहिंजी कम में जो रंग थींदा आहिनि सुठा सुठा भरंदी आहियां पहिरियों पंहिंजे दिमाग़ में हुननि फोटुन खे ठाहींदी आहियां पोइ रंग भरंदी आहियां ऐं मुंहिंजी जेकी इहे लकीरक्षूं आहिनि हिननि ते मां टेक्सचर ॾाढा सुठा बुर्श ॾाढा सुठा कपिड़ा ॾाढा सुठा काॻर सभ मां खणंदी आहियां ऐं मां जॾहिं इहो ठाहींदी आहियां तॾहिं मां जंहिंजी बि तसवीर ठाहियां थी मां पंहिंजी जंहिंजी बि लकीरक्षी ठाहियां थी सभिनी खां पहिरीं झूलेलाल जो नालो वठी करे ठाहींदी आहियां